जी नमस्कार मैम जी बोलिए

जी बोलिए जी गाड़ी हो जाएगा कौन सा गाड़ी चाहिए आपको कहाँ जाना है आपको पेहले जी बेलोरो स्कॉर्पियो यही दो बाइक ये यही दो कार हैं हमारे पास अभी जी कहाँ जाना है आपको कहाँ से को अपना कहाँ जाना है घूमने जी हो जाएगा कब जाइएगा कल या परसो जी मैम हो जाएगा गाड़ी हो जाएगा उसके लिए आपको आपको दो हज़ार रुपया लगेगा भाड़ा जी दो हज़ार रुपया लगेगा और प्लस में जो ड्राइवर खर्चा होगा वह लगेगा

जी कम से कम तो देखते हैं महंगाई कितना है तो कम से कम कैसे करें जी कम क ठीक है एक सौ कम दीजिएगा एक दो सौ रुपया और क्या बोलेंगे अठारह सौ ही दीजिएगा जी बोलिए अच्छा ठीक है बोले न दो चार सौ कम देंगे लेकिन अब तब तेल तेल मैम भरा आपको अपना भरा कर ही जाना पड़ेगा हमारा वो ड्राइवर ड्राइवर का खर्चा और वो सिर्फ गाड़ी का खर्चा है दो हज़ार तेल आपको अलग से डलवाना होगा तो कल के लिए खाली तो नहीं है परसों खाली है कब जाना है टाइम बताइएगा कब जाना है

ठीक है तो सुबह में दस बजे गाड़ी आपके दरवाजे पर पहुँच जाएगी अपना पता लिखवा दीजिएगा ठीक न ठीक है रखिए